हेलो मैं क्या मुझे हम यहीं से बोल रहे हैं जबलपुर से हैं मुझे किराए से घर चाहिए होगा दो लोगों के लिए क्या आप दिला सकते हैं दो लोगों के रहने के मैं प्रज्ञा कंपनी में काम करती हूँ तो हम दो लोगों के लिए चाहिए घर कैसा रहेगा अच्छा साफ़ सफ़ाई रहेगी कि नहीं रहेगी और बिजली का बिल क्या आप देंगे कि मैं दूँगी तो इसकी पूरी जानकारी आप मुझे दे दो और मुझे घर बहुत अर्जेंटी में जल्दी चाहिए तो कृपया कर आप मुझे जल्दी दिला दीजिए घर आप इसमें अमखेरा में दिला दो या सुभाष नगर में दिला दो कहीं दिला दो मेरे को तो रोज़ अप डाउन करना ही पड़ेगा मेरा ऑफ़िस राईट टाउन में है हाँ ठीक है ना आपको जहाँ अच्छा दिखे और मतलब जहाँ साफ़ सफ़ाई हो अच्छे मकान मालिक भी अच्छा हो मेरे को उसी जगह घर चाहिए मतलब क्योंकि हम लोग सुबह से निकल जाते हैं और रात को ही आठ बजे वापस आते हैंगे नहीं नहीं हम लोग को दो रूम कीचिन और पूरा मतलब पूरा ब्लॉक चाहिए एक तो ठीक है ना

हाँ नहीं और खाने का क्या कैसा रहेगा जैसे कि नान हम लोग टिपिन लेना चाहे तो क्या वह मिल सकती है नहीं ठीक है ना पैसे की कोई बात नहीं है हम लोग इतना दे सकते हैं कि टाइम नहीं है बनाने का तो वह तो एडजस्ट करना पड़ेगा इसी लिए आप जितनी जल्दी हो सके आप मुझे मकान दिला दीजिए ठीक है धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपका